आयं यौ सुरेंदर अहाँ से हम चाउर लेलहुॅं चावल एते गन्दा अय काल्हि बनेलहुॅं आइयो बनेलहुॅं कूकर मे बनेलहुॅं तैयो गलि गेल आर पतीला मे बनेलहुॅं तैयो बहुत खराब बनल अय आर एहि चाउर के हम वापस करि रहल छी एना चाउर वापस लऽ लीअ जेकि खाय लायक नहि अछि एहने चाउर पठायल जाय छै